ماہی گیری کے متعلق ماحولیاتی مسائل یہ ہیں کہ پانی کی آلودگی اس وقت ہوتی ہے جب پانی کا جسم کیمیائی مادوں میں یا مائیکرو چندزوں میں آلود ہو جاتا ہے جب کوئی ندی دریا جھیل سمندر یا پانی کا دوسرا جسم خطرناک مادوں سے آلودہ ہوتا ہے اور دیگر سرگرمیوں میں

مختلف آلودگی کیمیکل ردی ٹوکریوں کو بیکٹیریا پرجیو ہیں نئی دلی پانچ جون سن دو ہزار اکیس عالمی یومِ ماحولیاتی ڈبلیو اے ڈی اے ایک ایسا دن ہے جو پوری دنیا میں ہر سال مادیاتی سے متعلق کے حوالے سے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لئے منایا جاتا ہے اس کی بنیاد اب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اسمبلی جب انسانی چیر پھاڑ کے موضوع پر ایک کانفرینس کا افتتاح کیا گیا تھا